म्हाका शॅर बाजारा बद्दल चड कांय खबर ना तातूंत जावपी चड उतार हाचे विशीं बीन हांव नकळो पूण भारतांत डिजिटल ऍपावयल्यान जो वेपार चलता तो हालीं खूबच वाडिल्लो आसा दर एकलो ऍप्स यूज करून आपल्याक जाय आशिल्ली गोश्ट मागयता आनी जो कोण आपली तयार केल्ली वस्तू विकपाक जाय जाल्यार तांणी ताका हो प्लेटफोर्म बरो आसा सपोज तेमी डिजिटली तेंच्या प्रोडक्टांची एडवर्टायज केली जाल्यार ती बरी बशेन खपपाक शकता हें एक ताजें पोजिटीव पोयंट आसा आनी घरा बशिल्ले कडेन आमी एक बारीक सूय धरिल्ली तें धरून व्हडल्यांत व्होडली वोस्त ऑर्डर करपाक शकतात जाय तशी पळोवन ताचें स्पेसीफीकेशन जाणा जावन घेवन आमी तें ऑर्डर करपाक शकता आनी आमकां बशिल्ले कडेन ताची ऑर्डर मेळटा हातूंत वायट पूण म्हाका अशें कांय दिसना ही धोक्याचीय गजाल बीन म्हाका कांय दिसना कारण आता मार्केट खूब व्हडलें आसा आमकां जाय आशिल्ली गोश्ट आमी वोचून हाडपा पेक्षा आमकां घरा बसल्या कडेन ती पळोवपाक मेळटा तेचें बरें वायट पोयंट्स पोवपाक मेळटात कोणीय ती घेतिल्ल्यार आसली जाल्यार तांचे रिव्यूज पळोवन तांचे फोटोज पळोवन आमकां ती वोस्त हाडपाक मेळटा हें एक बरें लक्षण आसा